میں نے میشو ایپ پہ ایک پنکھا دیکھا تھا بیحد پیارا پنکھا لگ رہا تھا دیکھنے میں وہ اور اس کا کلر بھی کافی پیارا لگ رہا تھا تو میں نے کلر سے اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر بھاوک ہو گیا اور اسے میں نے خرید لیا اور جب وہ میرے پاس آیا ایک تو آنے میں اس نے ٹائم لگا دیا تین دن میں پنکھا میرے پاس آیا اس کے بعد جب وہ آیا میں نے جب اسے کھولا تو اس کا جیسا کلر میں نے دیکھا تھا ویسا بالکل نہیں تھا بالکل ہی بےکار سا کلر جو کہ دیکھنے میں مجھے بےکار لگ رہا تھا اور دوسری چیز وہ کافی ہلکا تھا اسے جیسے میں نے لگایا اور جیسے میں نے اسے تا کنکشن تار وار جوڑے اس کے اس کے بعد جب چالو کیا تو ترنت ہی وہ خراب ہو گیا چلا ہی نہیں اس کے بعد میں نے اسے صحیح کرایا دوبارہ لا کے لگایا تو چل رہا تھا کافی ہلکا چل رہا تھا ساتھ ہی جیسا مجھے اس میں دیکھا رہے تھے میٹل کا ہے لیکن اس میں پلاسٹک کی بوڈی ہے پوری اس کی اور ساتھ ہی جو ہے اس کی پنکھڑیاں وہ بھی چھوٹی چھوٹی پنکھڑیاں دی ہیں اور ہر دوسرے دن وہ خراب ہو جاتا ہے جو اس کے اندر کی موٹر ہے وہ پھک جاتی ہے ہر دوسرے دن تو جتنے کا میں نے دیکھا تھا یہ اس سے زیادہ کا مجھے پڑ چکا ہے یعنی کافی مہنگا پڑ چکا ہے مجھے یہ تو میں تو آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جیسی یہ چیزیں دکھاتے ہیں ویسا کچھ نہیں ملتا تو آپ ایسی چیزیں دیکھ کے نہ خریدیں